हम बेटाके निकाह करलियै निकाह जेना इसलामी तौरसँ होइ छै ओहि हिसाबसँ निकाह करलियै दस आदमीसँ अयलै निकाह करलकै नैन मोहर दन जे होइ छै ओ तय होइ छै हमरा अरके शादीमे ओ तय भेलै पचास आदमी बैठलै निकाह भेलै निकाह करि कऽ फेर दुलहनकेँ लेलियै दुलहन घर अयलै निकाहमे जे विधि रहै छै ओ विधि करलियै चुमयलियै महजिद लए गेलियै सएह चुमाय कऽ उपटन लगैलियै उप उपटन भुजलियै उपटन भुजि कऽ उपटन लगैलियै दस दीदी बैठि कऽ उपटन लगैलियै उपटन लगाय कऽ तब जे छै ओकरा नै नहयलियै नहाय कऽ मेहदी लगैलियै मेहदी लगाय कऽ तब ओकरा सेहरा बान्हलियै सेहरा बान्हि कऽ महजिद गेलै महजिदसँ अयलै तऽ दस आदमीके बीचमे बैठि कऽ निकाह भेलै निकाह कबूल करल जाइ छै निकाह कबूल करलकै निकाह कबूल करलकै तब खाना पीना सभ अपन अपन घर गेलै ओकर बाद लड़की लेलियै सभ रीति रिवाजके साथ करलियै शादी हमरा अरमे अहिने होइ छै अहिने करै छियै शादी फेरो दुलहिन अयलै ओकरा चुमयलियै बढ़िआँसँ खोइँचा खोललियै चुमयलियै चुमाय कऽ फेर ओकरा घर करलियै लड़कीकेँ फेर खीर खिलेलियै खीर खिलाय कऽ तब घरमे देलियै रीति रिवाजके साथ होइ छै हमरो अरमे शादी ब्याह निकाह निकाह करि कऽ हम निकाह करय लए मौलवी साहेब आबै छै मौलाना आबै छै मौलाना साहेब निकाह करै छै मौलाना साहेब निकाह करै छै मौलाना साहेब आबै छै ओ निकाह करै छै ओ फेर कजियाना लै छै निकाह करयके हम लोगके जेना रीति रिवाज छै ओ रीति रिवाजसँ करै छियै शादी ब्याह अहिने निकाहके यह इएह तरीकासँ हमरा अरके निकाह करै छियै कोइ औल झौल नहि होइ छै हमरा अरके निकाहमे जे रीति रिवाज रहै छै उपटन तुपटन लगाय कऽ बढ़िआँसँ उपटन लगाय कऽ रीति रिवाज जे होइ छै ओ रीति रिवाजसँ बढ़िआँसँ निमाहि कऽ हमरा आरके निकाह उकाह करि कऽ अपन जे छै निमाहि दै छियै